भारतीय संस्कृति में पारंपरिक नृत्य रूप जा जामु इलाही महत्वपूर्ण आहे हिकु सुठो पारंपरिक नृत्यक ठाहिण लाइ असांखे सुठो नृत्य करणु अचणु खपे असांजी जेकी डांस जी चाल हूंदी आहे जेकी डांस करण जो तरीक़ो हूंदो आहे उहो इलाही सुठे तरीक़े सां असांखे मूव थियणो हूंदो आहे सुठे जामु मूव्स असांजी सुठी हुजिणी खपे ऐं इन सां ई गॾु इन सां ई गॾु असां जंहिंमहिल नृत्य कयूं था पिया त उन्हनि नृत्य जे हिसाब सां उन जे गाने ते असां नृत्य कयूं था उन जे हिसाब सां असांखे असांजे फेस ते एक्सप्रेशन्स आणिणा हूंदा आहिनि जीअं की असां कोई सीरियस डांस करे रहिया आहियूं त हुन जा एक्सप्रेशन फेस ते हूंदा आहिनि ओहिड़े टाइप जा हुजणु खपनि ऐं अगरि असां कोई सुठे हैप्पी गाने ते नचूं था पिया त असां सां एक्सप्रेशन थोरा सुठी खिल हुजिणी खपे ईअं ई जेको बि जहिड़े बि प्रकार जो असां नृत्य कयूं था पिया जहिड़े प्रकार जा असां गाने ते नृत्य कयूं था पिया उन हिसाब सां असांजे फेस ते असांखे एक्सप्रेस करिणो हूंदो आहे जंहिंसां नृत्य अञा सुठो लॻंदो आहे ऐं असां वधीक सुठे तरीक़े सां उन खे नृत्य में असां ध्यानु ॾेई करे उन खे करे सघूं था पिया